हा मां मुंहिंजे शहरु जूनागढ़ में ट्रेवल कंपनियू ऐं ट्रेवल एजेंटनि खे सुञाणींदो आहियां उन में हिकु कंपनी आहे जेकी महादेव टूर्स एण्ड ट्रेवल नाले सां कमु कंदी आहे उन्हनि जो कमु इलाही सुठो आहे उहे सभु जेके बि ट्रेवल एजेंट आहिनि उहे पंहिंजी ॻाडीअ जी सुविधा बि ॾींदा आहिनि तव्हांखे अगरि फोरवील खपे थी त उहो बि मिलंदी ऐं अगरि तव्हांखे बस बुक कराइणी आहे त उहा बि उते थी वेंदी तव्हांखे अगरि हितां खां गुजरात में ई घुमिणो हुजे त उहो बि अवेलेबल आहे ऐं अगरि तव्हांखे ॿाहिरि ॿिए राज्य में घुमणु वञिणो हुजे त उहो बि हीउ लोको सर्विस ॾींदा आहिनि ऐं हिननि जे तर्फ़ा असां जामु घुमियां आहियूं सो हिननि जी जेकी बि सर्विस आहे उहा इलाही सुठी आहे टाइम सां सभिनि हंधि पुॼाईंदा आहिनि ऐं समयसर सभिनीनि सुठी रीति नाल घुमाईंदा बि आहिनि जूनागढ़ में महादेव टूर्स ऐं ट्रेवल्स जो नालो इलाही सुठो आहे त असां असांजे सभिनि खे इहो ई चवंदा आहियूं अगरि तव्हां किथे बि परे घुमणु वञो था त तव्हां हिननि जी ट्रेवल एजेंसी मां बुक करायो